जी मैम बाबा बूट वियर से बात कर रहे हो मैम मुझे कुछ जूते और चप्पलें चाहिए थे मेरे और मेरे परिवार वालों के लिए तो मुझे छः सात जोड़ी जूते और सेंडल चाहिए थी तो आप मुझे प्राइज़ बता सकते हो पाँच नम्बर के जूते का लखानी कम्पनी में मैम मुझे दो इस्पोट्स के चाहिए और दो ऐसे मतलब डेली यूज़ के लिए चाहिए और दो जोड़ी शादी के लिए चाहिए थे वो भी इतना महंगा कैसे हो सकता है मैम आपके यहाँ डेली यूज़ में कौन सी कौन सी चप्पलें हैं जी जी और जूते मैम इस्पोट्स में कितने कितने प्राइज़ वाले हैं कीमत क्या क्या है उसकी जी मैम मुझे इस्पोट्स के लिए चाहिए थे तो आप ही बताइए कौन सी कम्पनी का अच्छा रहेगा जी जी मैम मुझे ज़्यादा टाइम तक चलना चाहिए ऐसे वाले चाहिए थे और मुझे छः सात जोड़ी चाहिए थे जी मेम मैं आपके सोप पर आती हूँ कल आपके सोप का टाइमिंग क्या है चालू होने का बंद होने का जी मैम जी मैं कल आती हूँ मैम धन्य इतनी जानकारी देने के लिए